हां खेळ हो जो आसा आमचो जर पळयलो जाल्यार आमकां खूब म्हत्वाचो आसा खेळ पूण जर आमी जालें जाल्यार आमची गोंयांत जर आमी पळयलें जाल्यार तितलो आमी ह्या खेळांतल्यान जे मुखार वसपाक जाय आहले तितले आमी पावोंक ना ज्या स्टेजीर वसपाक ज्या जाग्यार पावपाक जाय आसले तें आमी पावोना पूण ज्या थोडी जी म्हायती आसा खबर आसा जी खेळा बद्दल जसो शाळेंत सगळ्याक पी टी टिचर आसा जो शिकयता त्या हेजेर आमी तें आमी समाधान मानता आनी तितूंतल्यान आमी मुखार वता